हाँ नमस्ते भैया बताइए जी जी जी जी

वैसे आपको ड्रेस के लिए कपड़ा चाहेगा चाहिए जो सिला सिलाया सर्ट पैन्ट चाहिए या थान में कपड़ा चाहिए उसको सिलवाना है ठीक भाई हो जा जी भैया जैसे कपड़ा थान में लेंगे तो एक पैन्ट और एक सर्ट का कम से कम दाम आठ सौ होगा भैया सिलाई उलाई लेके नहीं छोटे तीन सौ लग जाएगा भैया जैसे बड़े हैं जो उनका आठ ओठ सौ जाएगा वही पाँच सौ से कम नहीं हो पाएगा जे भैया कपड़ा भी लगेगा और सिलाई भी लगेगी भैया तो मजदूरी ज्यादा हो जाएगी ना भैया आपके हमें भी पड़ना चाहिए फिर हम कम से कम दाम में आपको बता रहे हैं ना भैया

जी जी ज्यादा दाम आप आप उस तरफ भी तब भी आपको इससे ज्यादा पैसा लगेगा भैया फिर बताइएगा हम एक यहाँ से एक लोगों को भेज देंगे आपके इस्कूल में जाएगा वो सब बच्चों का नाप लेके चला आएगा

बड़ों बड़ों में कन्सेक्सन ठीक है उसको भी कर देंगे क्या करना है दिक्कत हो तो क्या सर बोलिए क्या आपको टाई बेल्ट भी चाहिए हमारे यहाँ पर सभी मिलता है भैया

जी क्या करें आपके यहाँ भेजें किसी को हम आपके यहाँ किसी को भेजें ठीक है भाई हम भेज देंगे आप नपवा के सब भिजवा दीजिएगा हम आपके यहाँ से भेज देंगे और पैसा कुछ दे देंगे

वाट्सअप अड्रेस कर दीजिएगा पैसा जो भेजेंगे उसको कुछ दे दीजिएगा ठीक भाई नमस्ते